हमरा आओरके जग प्रयोजन होइ छै तऽ दै ले आबै छै पेपर पेपर दै ले आबै छै देखै छिए जे हँ पेपर बढ़िआँसे अएलै देखलकै जग छै ओकरा पेपर हर जगह दै ले आबै छै हर अथीमे करै ले आबै छै हर परब जतना परब छै ने सब परबमे अखबार आबै छै सबचीज लिखिके भेजै छै जे एतना एतना ई चीज हेतै फल्लाँ दिना हे ई चीज हेतै चिल्लाँ दिना हे ई चीज हेतै ई अखबारमे सबचीज लिखिके पेपर जकरा बोलै छिए हमरा आओरके मैथिली भाषा बोलै छिए सावो नाम छिए लछमीपुर चण्डी अस्थान एक वार्डमे घर छै

अखबार जेतना पेपर चलै छै ओतना छै सबचीज छै ओतना छै लछमीपुर चण्डी अस्थान हमर घर छै नाम हमर सावो देवी लछमीपुर चण्डी अस्थान घर अखबार सब परबमे अखबार आबै छै